میں نے آن لائن ایک ناول آڈر کیا تھا اور یہ واقعی بہت اچھا نکلا جیسا تصویر میں دکھایا گیا بالکل ویسا ہی ملا کوالٹی بہترین ہے اور پیکنگ بھی محفوظ طریقے سے کی گئی تھی وقت پر ڈلیوری بھی ہو گئی جس پر میں بہت خوش ہوں میں اس پروڈکٹ اور سروس دونوں سے مطمئن ہوں اور دوسروں کو بھی خریدنے کا مشورہ دوں گا